हैलो ओला मुंहिंजो नालो राजकुमारी बालानी आहे मूंखे अॼु शाम पंज बजे कैंप वञिणो आहे त मां चाहियां थी की तव्हां मूंखे सभिनी गाॾियुनि जे बारे में ॿुधायो जेको मूंखे कैंप वठी थी वञी सघे मूंखे हिकु ऑटो खपंदो आहे उनजो अघ बि तव्हां मूंखे ॿुधायो